तऽ देखियौ हमसभ गाड़ी चलाबयके लेल सुरक्षाके पहिला चीज जैसे घरसँ गाड़ी निकाललहुँ तऽ पहिले गाड़ीके ब्रेक चेक कयलहुँ हवा टायर ट्यूब देखलहुँ जे ठीकठाक छै कि नहि फेर फेर आरामसँ जब रोडपर चलली तब हेलमेट लगयलहुँ अपना जूता पिन्हलहुँ सभकिछु देलियौ ब्रेक सेफ्टीकेँ अपना रखलहुँ फेर गाड़ीके कागजपर कागज पत्तर देखलहुँ जैसे लाइसेंस हो गेल आर सी हो गेल इन्सोरेन्स उन्सोरेन्स ओ तऽ भेले रहै छै मतलब मेन चीज छै लाइसेंस इन्सोरेन्स आर सी ईसभ ठीकठाक कयलहुँ फेर आरामसँ रोडपर चललहुँ ज्यादा स्पीडसँ नहि चललहुँ नहि तऽ ओवरटेक करै छै कोइ हादसा हो जाइ छै तऽ ओवरटेकसँ करयसँ फायदा की अपने नोकसान होइ छै इएह च् इएहके लए कऽ आराम आरामसँ चललहुँ फेर ओवरटेक नहि कयलहुँ आरामसँ चलेलहुँ गाड़ीके स् चलाबयके समय अपना सुरक्षा पूरा तरहसँ सामने रहै छै जे से गाड़ी की रूटमे जाइ छै अपना हिसाबसँ गाड़ी सीधे सीधे चलै छै आओर चलाबै छियै सुरक्षाके लिए अपना की रखै छियै गाड़ी चलबैके लेल अपना अपना सभकिछु रहै छै सेफ्टीसँ साथमे जैसे देखियौ गाड़ी चलाबै छियै अपने सुरक्षा जतेक रखलहुँ गाड़ीके रखलहुँ तऽ ओतेक नीकसँ रहलहुँ ओवरटेक नहि कयलहुँ सहीसँ चलेलहुँ तऽ अपना सेफ्टीके लिए अपना साथे साथे गाड़ियोके सेफ्टी होल तऽ उएहके लेल देखियौ कहियो कहियो गाड़ीके बीचे रास्तामे अगर तेलो खरीद खराब तेल खतम भऽ गेल तऽ तेल तऽ रखबे करै छियै डिक्कीमे आधा एक लीटर भरि कऽ जे पेट्रोल पम्प तक चलि जायब थोड़ा थोड़ा ओहि ओहि तेलसँ थोड़ा काम भऽ गेल आरामसँ थोड़ा रास्तो कटि गेल सफरो कटि गेल आरामसँ मजा लैते चलाबते गेल